आमच्या गांवांत तशे खुबशे खेळ जातात पूण हे आदीं पासून जे आमच्या जाणट्यांनी खेळ दवरलेले आसा ते लोब्यांनी गड्ड्यांनी तोणकोबाल गडगाडो अशें खूबशे खेळ आसात आजुनीय ते आमीं खेळ खेळटात तशेंच आमचे पिडीयान सुद्दां आमी ते खेळ दाखयतात गड्ड्यांनी म्हटल्यार खुबशे भुरगे पावसांत येता खेळपाक तशें रुतू प्रमाणे खेळ आसा ते खुबशे लोब्यांनी म्हण जितून एकूच बॉल आसता आनी सात आमी गुणे दाळटात तो गुणो दाळ्ळो कांय ना तेजेर मारलो कांय ना त्यो लोबयो परतून दवरपाच्यो आसतात त्यो लोबयो दवरसर तो बॉल चालूच आसता लोबयो दवरल्यो जर जाल्यार ती दुसरी ऑपोजीट टीम जिॆखता तशेंच गडगाडो गडगाडो म्हटल्यार एक्चुली कॅसिनो टायप तितून पूण पयशे नासलले आदले वेळार फक्त बोणे नाल्लाचे बोणे जे आसताले पळय ते एकठांय करून तितून गडगाडो कसो खेळटाले जो जिंखतालो ताका ते बोणे दिवप आहललें तशेंच तोणकोबाल ह्यो अश्यो खुबश्यो खेळ आसा जे जाणट्यांनी आजूनीय परंपरा चालू दवरल्या आनी आताचे भुरगे तर खुबशे विसरलेले आसा म्हणून आमी हे मुद्दामशे खेळ लोकां खातीर जशें जशें कसली आमच्या गांवान जात्रा आसली आनी कितें आसलें त्या त्या टायमार आमी लोकांक आफयता आनी मुद्दांम करून खेळ करून दाखयता स्पर्धा दवरता लोकांक लागून हे आदले खेळ सांबाळपाक कित्याक आदले खेळ हे फक्त एँर्टटेंटमेंट अशें न्हूं पोळोवंक गेल्यार शारिरीक हेका सुद्दां ते खूब उपयोगी आसा आनी गांवचे आमचे हे सांबाळपाक लागून हे खेळ आमकां हें फुडें व्हरपाक जाय म्हणून आमी आमच्या भुरग्यांक सुद्दां सांगता की हे जे आदले खेळ आसा पळय ते खेळा तशेंच तुमी खेळयात आनी फुडच्या भुरग्यांक सुद्दां हें तुमी दाखया